اردو جبان بہت اچھی ہیں اور پیاری زبان ہیں بچے سب اچھے سے پڑھ رہے ہیں ہم لوگ بھی اسکول میں پڑھ رہے تھے بہت اچھے سے پڑھ رہے تھے اردو بھی پڑھ رہے تھے دینی تعلیم کا رسالہ بھی پڑھے ہیں دینی دینی تعلیم کا اور بہت اچھے سے سب پڑھ رہے ہیں بچی سب کے پڑھا رہے ہیں ہماری بچی سب بہت تیز ہیں پڑھنے میں ہماری بچی سب بہت اچھے سے پڑھ رہے ہیں بہت دینی تعلیم کارسالہ پڑھ رہے ہیں بہت اچھے سے پڑھ رہے ہیں بہشتی زیور بھی پڑھ رہی ہیں حدیث بھی پڑھ رہے ہیں بہت اچھی سے پڑھ رہے ہیں بچی سب بچہ سب اور اچھے سے بول رہے ہیں بچی سب بہت اچھے سے اخلاق ہیں سلوک ہیں بہت اچھے سے بچے سب رہ رہے ہیں بہت اچھے سے پڑھ رہے ہیں اور ہماری بچی بھی اسکول میں پڑھی ہیں مدرسہ میں پڑھا رہے ہیں بہت اچھے سے مولانا بھی پڑھا رہے ہیں بہت اچھے مولانا ہیں بچی سب کو پڑھا رہے ہیں ہم لوگ کو بہت پسند مولانا ہیں بہت اچھے سے پڑھا رہے ہیں